नाचांत जात वर्ग रंग धर्म ह्यो गजाली लागना भेदभाव अहंकार कुशीक काडून एकवटान सगले जाण एकठांय येता नाचांतल्यान सामाजीक बंदन तयार जाता मुखेलपणान नाचान विश्वासाची एक अतूट नातें आसता